मिगी जेह्ड़ा पता ते जेह्ड़ा साढ़ा विश्व जेह्ड़ा हिन्दोस्तान मतलब जेह्ड़ा भारत ऐ इत्थैं मतलब अलग अलग भाशां दा दिवस बनाया जंदा अपनी मातृ भाशा आस्तै दिवस मनांदे जेह्ड़ा डोगरिए ऐ मिगी इन्ना पता नी ऐ मतलब एह्दे कोई दिवस शिवस बनांदे नेईं मिगी लगदा जेह्ड़ा हिंदी दिवस होंदा ना जेह्ड़ा हिंदी पखवाड़ा होंदा ओह्दे हिंदी ते अस आखदे साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी जेह्ड़ी कश्मीरी शशमिरी जिन्नी बी भाशा न उंदा मां होंदी हिंदी जेल्लै हिंदी पखवाड़े दा दिवस चलेआ ओह्दे बिच्च अस मतलब जेह्ड़े साढ़े मतलब जेह्ड़ी जेह्ड़ी मां दी जेह्ड़ी भाशा होंदी ऐ ना ओह्दी ते फ्ही उसी सैलीबरेशन करदे न उसी इयां मनांदे जियां इक दिन साढ़ा मराठी दिवस होई गेआ इक दिन अस हिंदी मनाचै इक दिन अस संस्कृत मनाचै इ'यां इ'यां करियै अस जेह्ड़ा ऐ डोगरी डोगरी आह्ला दिन बी बनांदे जित्थै अस डोगरी ऐ उसी इक स्पैशल सिगनीफिकैन्स दिंदे उसी मतलब कल्चर एह्दा आन ऐ टरडीशनल बनांदे इ'यां जेह्ड़ा डोगरी लैवल ऐ मतलब जियां तमिल भाशा ओह् बड़े उच्चे स्तर पर लोक उसी जानदे ते मनदे बी हैन साढी डोगरी भाशा अल्ली इन्ने उच्चे स्तर उप्पर नी आई दी हिंदेस्तान च लोकें ते बड़े घट्ट लोकें गी पता ऐ डोगरी बोलने आह्ले लोक अल्ली बी हैन इत्त लोकी मतलब अपनी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ओह्दी इज्जत नी करदे मतलब अज्जकल ते डोगरी बोलने आह्ले बड़े घट्ट रेही गेदे जेह्ड़ी साढ़े आने आह्ली पीढ़ी ऐ मतलब उंदे बिच्चा ते जेह्ड़ी परापर आह्ली स्हेई आह्ली डोगरी ऐ न मतलब भलेआं खतम होंदी जा दी जेह्ड़े लोक पैह्लै डोगरी बोलदे होंदे अज्जकल ओह् नी बोलदे इक ते लोकें गी शर्म बड़ी आंदी के मतलब डोगरी बोली ओड़ी ते एह् बंदा गवांर ऐ इ'यां नी होंदा असें अपना जेह्ड़ी मात्तर भाशा ऐ उसी असें मतलब बचाइयै रक्खना नेईं तां आने आह्ले समें गी एह् भाशा बी खतम होई जानी जेह्ड़ी साढ़ी धरती ऐ इत्थौं